हेल्ल' ब्र' मोजां मोजांने

बे पार्कफोरबो दङबालाय पार्कबो दङबालाय औ आं बेयाव थांनो नागिरदों आरो गाबोन समफोर ओमफ्राय माबायदि माबायदि थाङो बैयाव खिन्थानो हागोन नामा ओहो मिथिया जायगाखौ मिथिया तेजपुरनि ओं ए आं बाइकजोंसो फैगोन हारसिंनो बाइकजों थांगोन

सिनायगौ सिनायगौ

आच्चा अ अ अक्जिलेन कलेज

अ ए

औ औ औ गेजेरावथ' मोनसे बेबायदि हाइवे गैया आन्दायनाय बेखौ दावखोलांनांगौ ओमफ्राय लकेसन सेयार अ आच्चा आच्चा जागोन दे नांगौबा उनाव खबर लाबावगोन दे थेंक इउ